सिगरेट जो दूंहों सभिनी खे तकलीफ़ ॾींदो आहे सिगरेट छिकण वारे खे बि ऐं जेको भर में वेठो आहे हुननि खे हिननि जे करे सभिनी खे तकलीफ़ बि आहे ऐं इहो बीमारियुनि जो ब कारण थिए थो ख़ासि करे फेफड़नि जी बीमारी केंसर वगैरा जे करे माण्हू जाम तकलीफ़ में अची था वञनु न सिर्फ़ु पाण पर हुननि जो परिवार बि हिन में परेशान थी थो वञे इन जे करे ज़रूरी आहे की असां इन गंदी आदत खे पासीरो करे हिन सां मुक्ती पायूं हिन जे लाइ ज़रूरी आहे की डॉक्टर जी मदद बि खपे परिवार जो साथ बि खपे ऐं इन खां सवाइ रिप्लेसमेंट याने हिक जे बदिरां ॿी शइ जीअं कि जंहिं वक़्तु सिगरेट छिकण जी ॿाड़ थिए त उन वक़्तु वात में च्यूंगम या टॉफी विझी छॾिजे त उनसां थोरो फर्क़ु पइजी वेंदो ऐं उहो करण में त तकलीफ़ न थींदी इन जे लाइ थोरो मन जी विलपॉवर जेका आहे शक्ती उहा बि खपे पंहिंजो बि मन में हुजणु खपे की मूंखे इहा आदत छॾणी आहे त इन जे करे जे परिवार वारा बि इन खे साथ सहकार ॾियनि इन जा दोस्त बि इनजा साथ सहकार ॾियनि त उहो वधीक सही थींदो अहिड़ी कंपनीअ में न वञणु खपे जिते ॿिया माण्हू सिगरेट पीअंदा हुजनि हुननि खां जेतिरो दूरि रहिजे ओतिरो सुठो